मातशी सांबाळपाक जाय समज सारकी लायट वेट आसल्या कारणान पडली बीन जाल्यार ती फूटो शकता अ अ आनी मात्सो कितें स्क्रेच बीन येवंक फावना तेका अं येवं शकता तोच तर एक नेगेटीव्ह पोयंट आसा